हैलो मैम जी मैम आप योगा टीचर बात कर रहे हैं जी मैम मुझे जी मैम मेरा नाम प्रेरणा लाम्बा है मैम मुझे आपसे योगा के बारे में कुछ जानकारी चाहिए मैम मुझे योगा सीखना है और मैम मुझे योगा जो सीखना है वह मेरे घर पर सीखना है जी मैम तो मैम जी मैम ओके मैम आप किस टाइम आएँगे मैम शाम को पाँच बजे जी मैम तीन लोग हैं ठीक है मैम और आप मुझे योगा के बारे में बता दीजिए कुछ आप किस तरीके से सिखाएँगे जी मैम जी मैम ओके मैम फ़िर मैं आपको बताती हूँ ओके मैम